अंजी म्हाराज कुद्धर म्हाराज लाईट अग्गें केह् कुद्धर जाना म्हाराज कुद्धर जाना एह् केह् करानी बिज़नेस क्लॉस जां इकॉनामिक क्लॉस कुत्थें जाना म्हाराज कुत्थें जाना महां जम्मू तों कुद्धर जाना अच्छा म्हाराज कोई गल्ल निं होई जाह्ग बिज़नेस क्लॉस करनी बिज़नेस क्लॉस पंद्रहां ज्हार धोड़ी ते ओह्की कोई अट्ठ ज्हार तोड़ी टाईम म्हाराज दिक्खी लैओ अपने स्हाब कन्नै जेह्का सबेरै बी ऐ शामीं बी ऐ इक्क ऐ नौ तरीक दा दूई ऐ दस्स तरीक त्रीऽ ऐ ग्यारहां तरीक ते इंडिगो गै जाना ते इंडिगो गै जाओगे इंडिगो इंडिगो थोह्ड़ी मैहंगी ऐ आं तुस त्रीह् किलो फ्री लेई सकदे ओह्दे कोला उप्पर पैसे लगदे ओह् एक्स्ट्रा होग ते ओह् उत्थें लग्गी जाने पैह्ले सनाओ समान किन्ना लैना आहो तुस इक्क कम्म करेओ किन्नियां टिकटां लैनियां कोई गल्ल निं त्रीह् ज्हार रपेआ सैंड करी ओड़ेओ आं सट्ठ वाह्ठ अस्सी ठीक ऐ दस्स दे किन्ने होए काह्ठ तिन सौ सैंती